हलो शितल रेस्टुरंट न्ही हांव शैला आनी हांवें येदोळ ऑर्डर केल्ली एक चिकन फ्राय्ड रायस आनी बटर चिकन आनी दोन रोट्यो केल्ल्यो हांवें आनी हांवें सारको तुमकां टायम सांगल्लो म्हाका अमकेच टायमार पावपाक जाय म्हणून आतां जालीं आठ चाळीस जालीं आनी हांवें सांगल्लें साडे सातांक सांगल्लें मागीर तुमी ऑलमोस्ट अशें एक वर लेट जालां आनी तुमी म्हाका कितें सांगलेलें ना ना सारके टायमार पावयतलो डिलिव्हरी बॉय ताका हांव आतां इतके फोन करतां म्हणल्यार तो एक म्हजो फोन घेना आनी आतां म्हाका आतां टायम जालो आनी आतां तुमची हांव ऑर्डर कॅन्सील करीत जाल्यार तुमकां ऑर्डरूय कॅन्सील कर करूंक मेळना सो आतां हांव कितें करूं म्हाका साडे सातांक जाय आशिल्लें आतां साडे आठ जावन गेलीं एक वर लेट जावन ऑर्डर घेवन आतां म्हाका कसलो फायदो जातलो म्हणून आतां तुमी तो फोन घेना म्हणून आतां तुमकां सांगपाक हांवें फोन केला कित्याक तुमकां म्हुणून कळपाक जाय न्ही अशें जाता म्हणून आतां हें एकदां जालें जाल्यार फुडले फावट हांव मागीर ऑर्डर करूंक वयचें ना आनी हांव मागीर दुसऱ्यांक सुद्दा सांग सांगूक शकना न्ही की तांचे कडल्यान ऑर्डर करनाकात तीं शितलान अशीं अशीं करता म्हणून तुमी मातशे तुमचे टायम मातसो सारको पाळू पाळा कितें जर इनकॅस कितें जालें डिलिव्हरी सारकी पावना टायमार जाल्यार म्हाका एक फोन करून सांगचो आशिल्लो तुमी की आमी डिलिव्हरी मातशे लेट करतां आमकां टायम जालो अशें म्हणून म्हणचें तें नॉट करा